आं ओंखाम संबा खारै अनलाफोरखौ बिरात संनो बायो बिरात खामानिथार बेयो माइरं दोननो नांगौ ओंखाम संना संखांना ओंखाम आन्था फोमोननानै माइरं दोनथारनांगौ ओमफ्राय आरो खारै होआब्ला अनला ओंख्रिफोरखौबो बायो ओमफ्राय आरो दिंखियाव सौनांगौ दिंखियाव सौनानै आरो मैगङा गोदौब्ला अनलाखौ होनो नांगौ ओमफ्राय जों औवा मेवाइफोरजों दाउ बेदरखौ होना सङोब्ला बिरात जानो आराम जायो आरो सबाय मैगङावबो सबायखौ गथा गथा लाबोबायनानै बाहाय एवस्रोमनानै सङोब्ला बेदरखौ दाउ बेदरखौ गारसनना सङोब्ला बिरात जानो आराम जायो ओमफाय आरो ओमफाय नाफामखौ जोङो नाखौ बै माबायाव बलनफोरावहाय गुरना लांनानै आरो बायनानैबो जोङो फोराननानै जों थास' दुत कसु थास'खौबो होनानै एसे रानदब होनानै ना गोरानखौ नाफाम बानायनाय जायो आरो संनानैहाय बिरात जानो गाहाम मोनो नाफामा जों बानायनाया बोसोरखौनो जायो आरो दै फैनायसिम मोनजायो आरो बोसोर जायो आरो ओमफ्राय नाफामफोरखौ दा ना गैयैफोरावहाय जानो आराम जादों जेबो गैयि समावहाय जानो गाहाम आरो खारै ओंख्रिखौ जोङो एसे माबा दै जेब जेब होनानै खारै होयो खारैखौ होनानै ओमफ्राय बाहाय रुबोला रबबा दै होयो आरो दै गेरहोनानै गोदौबाय थाहोनानै मोनजासिम संनानै दिखाङो आरो आरो नार्जि संबाबो जों खारैखौ एसे होयो नार्जि एसे होज्रोमनानै नाखौ गारख'नानै बिदै बानायो आरो अमा बिबुबो होनानै संनाय जायो अमा बिबुजोंबो सेज्रोमनानै होख'नो खारै इसे होयो आरो बिदिनो बिरात जानो मोजां जायो आरो